मां हिकु दफ़ो सत्संग में वञा पियो असांजे धारी शहिर में त उते वञणु महिल मुंहिंजी गाॾीअ जी स्पीड थोरी वधारे हुई ऐं ॾिठो त माना रस्तो बि वणाक ते आहे इलाही ॾाढो त वञा पियो त साम्हूं खां मूंखे स्पीड वधारे हुई त बस जी लाइट ॾिसण में न आईं त हिकिड़ो अहिड़ो वणाक आयो जिते मुंहिंजी गाॾी फुल स्पीड में हुई ऐं अचानक सां साम्हूं खां न होरन न छा साम्हूं बस वारो आयो बस वारे जी स्पीड सुठी हुई हुने मुखे गाॾीअ खे टकरु बि हयईं मुंहिंजी गाॾी हेॾां होॾां लूॾी बि पर भॻवान जो एतिरो शुक्र आहे त मुंहिंजो एक्सिडंट थींदे थींदे मुंहिंजी गाॾी वरी ट्रेक ते अची वेई ऐं मां बची वियुसि त हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे जेका मां यादि पियो यादि बि ईंदी आहे भाई मूंखे की मां कहिड़ी रित सां एक्सिडंट मां बचियो हुयुसि ऐं उहो टाइम उहो घड़ी जेका हुई मां नथो भुलिजी सघां एक्सिडंट थींदे थींदे मां मुंहिंजो रहिजी वियो त हिकिड़ी इहा हिकिड़ी यादिगीरी आहे जेका मूंखे ॾाढी माना मूंखे ॾिसण में ईंदी आहे यादि रहंदी आहे इहा शइ मूं सां थी चुकी आहे की मां हिन एक्सिडंट में जंहिं हुन ॾींहं एक्सिडंट थिए हा त ॾाढो ग़मख़्वारी एक्स अकस्मात मुंहिंजो थिए हां जंहिं मां मां बची वियुसि ऐं बाक़ी ॻाल्हि रही ट्रेक्स में फ़ोटा कढाइण जी त मूंखे शौक़ु आहे मां जीअं ॿुधायो के मां वॾे शहिर में वेंदो आहियां असां सत्संग में वेंदा आहियूं अलॻि अलॻि सिटीज़ में शहिर में वेंदा अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते वेंदो आहियां त हुते मूंखे नेचरल आहे मूंखे हुते फ़ोटा कढण जो शौक़ु आहे मां फ़ोटा कढंदो आहियां अलॻि अलॻि पोज़ ॾींदो आहियां ऐं मूंखे शौक़ु आहे की मां जंहिं जंहिं शहिर जी जंहिं जंहिं जॻह जी मां मुलाकात वरिती हुन खे फ़ोटूअ में केप्चर करे ऐं मां मुंहिंजी इंस्टा आईडीअ ते बि रखंदो आहियां मां मुंहिंजे फ़ेसबुक ते बि रखंदो आहियां मां मुंहिंजे वॉट्सअप ते बि रखंदो आहियां त इहो मूंखे शौक़ु आहे मां हर शहिर में जिते जिते मां सत्संग करण वेंदो आहियां त हुतांजी मौज वठी ईंदो आहियां उतां जा फोटा कढी ईंदो आहियां ऐं अलॻि अलॻि जॻहयुनि ते उहो पोष्ट कंदो आहियां जेको मुंहिंजो शौक़ु आहे